گڈ مارننگ جی جی ہم ہوٹل مینجمنٹ سے بات کر رہے ہیں کیا فرمائیے کیا کیا کیا پرابلم ہے اچھا کھانے کے لیے چاہیے آپ کو بھوک لگ رہی جی ہمارے پاس کھانے کے لیے انڈہ کری ہے چکن ٹکہ ہے چکن نوڈلس ہے اور چکن ففٹی فائی ہے اور بھی دیگر سبزی ہے آپ کو کون سی چاہیے سبزی آپ کو چکن میں چکن ٹکہ چاہیے یا چکن نوڈلس چاہیے یا پھر جو ہے چکن ففٹی فائی چاہیے ٹھیک ہے سر میں لے آتا ہوں آپ تھوڑا سا پندرہ بیس منٹ ویٹ کیجیے میں آپ کا روم نمبر کون سا ہے ٹھیک ہے سر میں کمرہ نمبر ایک سو دو میں بھیج دیتا ہوں آپ کا پارسل میں بھیج دیتا ہوں آپ تھوڑا سا ویٹ کیجیے پندرہ بیس منٹ ابھی تیار کرکے بھیجتا ہوں ہمارے پاس تندوری روٹی ہے چپاتی روٹی ہے اور جوار کی روٹی ہے باجرہ کی روٹی ہے آپ کو کون سی چاہیے ٹھیک ہے بالکل کر دیتا ہوں اور کوئی اور چیز چاہیے پھل فروٹ میں جی کولڈ ڈنک وغیرہ ہے ہمارے پاس کو ڈنگ میں کیا چاہیے آپ کو زمزم ہے کولا ہے کوکو کولا ہے اسپرائٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھل فروٹ میں اور کوئی چیز یہ بیس منٹ بس پندرہ بیس منٹ میں آجائیں گے بالکل بالکل کر دیتا ہوں ابھی فوراً اس کو بول دیتا ہوں میں بے فکر رہیے آپ آپ کے پاس کھانا آجائے گا جی جی جی